स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं शौच करने गई थी खुले मैदान में खेत में तो सब बोलते हैं खुला में शौच मत करो खुला में मत शौच करो तब मैं बा शौचालय बनवांई थी प्रधान के पास गई थी तो प्रधान शौचालय बनवाए थे अब उसी में हम लोग जाते हैं अच्छा से उसका साफ सफाई करते हैं और जो भी स जाते थे शौचालय करने वो खेत में तो वो लोग के भी हम लोग मना करते थे तो वो लोग बोले कहाँ जाऊँ हमारे गाँव में शौचालय नहीं है तो अब शौचालय हो गया है हम लोग आ अच्छे से शौचालय वहीं जाते हें जाती हूँ और अच्छा से सब देखभाल करती हूँ बाहर शौचालय जाने से सौच करने से आपको हवा के द्वारा बीमारी फैल सकती है अद जानवर भी निकले हैं जानवर भी काट सकते हैं आपके नुकसान कर देस कर सकते हैं इसलिए हर घर घर शौचालय बना है अपने घर में रात को भी दिन को भी शौचालय हम लोग जाते हैं और अपना साफ सफाई कर लेते हैं और शौचालय रहने से कितना अच्छा है हम लोग को हमारे बच् हम बाहर नहीं जाते हैं तो हमारे भी बीमारी नहीं होती है दूसरों की भी हवा द्वारा बीमारी नहीं होती है शौचालय से रहने से हमको बहुत अच्छा है भाई सुकून मिलता है हमारे घर शौचालय बना गया है और हम अब किसी को बाहर शौच करने नहीं जाने देती हूँ औ हमारा शौचालय जो बना है सरकारी द्वारा प्रधान द्वारा हम लोग उसी में यूज करते हैं और उसका अच्छे से साफ सफाई करते हैं हम ही लोग जाते हैं हम ही लोग साफ सफाई करते हैं अह हम ही लोग के बहुत फायदा है उस शौचालय से बच्चे भी बूढ़े भी हमारे गाँव का महिला भी बे बेटियाँ भी सब लोग शौचालय जाते हैं बाहर नहीं जाता है कोई अब बाहर जाने से बीमारी के फैलती है बीमारी से अब कोई डर नहीं है नहीं तो बाहर बैठने से बीमारी होती है तो डाक्टर के पास जाओ डाक्टर पैसा लेता है दवा के लिए फिर ए घर के लोग भी बीमार हो जाते हैं शौचालय बना है अब हम लोग उसी में शौच करते हैं हमको बहुत अच्छा हो गया है शौचालय बनने से